اترپردیش میں تعلیمی نظام استاتذہ کی کمی اور سب برقراری کی جو مسئلے ہیں وہ بہت آسانی سے حکومت حل کر دیتے ہیں جیسے اگر کسی اسکول ہو یونیورسٹی ہے تو وہاں کے جو اساتذہ ہیں وہ جو بہت سالوں سے پڑھا رہے جب ان وہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہے تو دوسرے جو نیو ٹیچرس ہے حکومت اس کو اپوائنٹ کرتی ہے اور وہ لوگ جو ہے ریٹائر جو ہو جاتے ہے وہ لوگ جب چلے جاتے ہے تو جو نیو ٹیچرس اپوائنٹ ہوتے ہے تو وہ لوگ آ کے پڑھاتے ہے تو اس سے جو ہے اتر پردیش میں جو پڑھانے کے پڑھنے پڑھانے کے جو وہ ہیں نظام ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے برقرار ہے اور وہی اور اس میں کبھی کسی چیز کی کمی اور پریشانی نہیں ہوئی ہے حکومت نے بہت اچھے سے چلایا ہے کیونکہ آج کل پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں تو جو لوگ پڑھ کے پڑھانے کے بعد چلے جاتے ہے تو ان کی جگہ لینے کے لیے پڑھ پڑھنے والے لوگ جو ہے بہت زیادہ ہے تو جس کی وجہ سے کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی اور یہ سلسلہ جو ہے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت اچھے سے برقرار رہا